आँखिमे दीया लागै रहै आँखि खराब होइ रहै खोखी जादा होइ रहै चुल्ही लङ्ग बैठे रहै तऽ पड़ोसियाके लोग लेलकै गैस सलेण्डर तऽ हमरो आरके हमहूँ लेलियै हमहूँ लेलियै तऽ आधार कार्ड लेलकै पासबुक लेलकै तऽ दोसर दीदी फेर कहलकै हमरो दिया दे हमहूँ लेबै कहियो फुरसत नहि मिलै रहै गैैस उठबै लए जाके तब की करै रहै नम्बर लगाए दै रहियै सलेण्डरके नम्बर लगबै रहियै तऽ घर पर आबै रहै दै लए घर पर आबै रहै दै लए तऽ पैसा लै रहै पैंतालिस टका लै रहै नहि दै रहियै पैसा तऽ नहि दै रहै गैस लए कऽ चैलि जाइ रहै टोला पड़ोसियाके पैचा लएके करै रहियै जहिया टाका होइ रहै तऽ तहिया ओकरा दै रहियै सलेण्डर उठा कऽ की आब तोहर काम भए गेलौ आब हमरो ला उठएकए हमरो काम छै हमरो दिक्कत छै खाना पीना बनबैमे इहए सेहए सब गप खाना पीना बनबैमे बहुत दिक्कत होइ छै चुल्ही लङ्ग आँँखि खराब भए जाइ छै चुल्ही लङ्ग आँखि सऽ पानि जाय लागै छै धुइयाँमे गैस के कोनो व्यवस्था नहि दै छै जबकि नहि होइ छै पैसे ने रहतै आठ सए नओ सए टाका जे गैस भड़ैतै लोग अहिने चुल्ही फूकऽ जरना रहतऽ चुल्ही फूकऽ नहि रहतऽ जरना तऽ ओहिने रहऽ आ गैसो भरैलऽ तऽ आब ओहिने रहतऽ असिद्ध अन्न पानि ओहिने असिद्धबा खा पीयऽ गैसो तऽ छियै टकेक घर टका रहतऽ तऽ गैस भरल जेतऽ नहि रहतऽ तऽ ओहिने रहऽ भुखल दुखल बैठल रहऽ टका रहतऽ तबहे ने गैस भरेबऽ नहि रहतऽ टका तऽ की करबहऽ गैसो ले जेबहऽ तऽ ढेरीक नखरा आधार कार्ड दहऽ पासबुक दहऽ फोटो दहऽ ई दहऽ ओ दहऽ जेकरा छऽ तऽ देतऽ नहि तऽ नहि देतऽ नहि देतऽ तऽ की करबहऽ जरने जारऽ नहि छऽ गैस तऽ की करबहऽ जेना छऽ ओना करऽ